गोंयकार आशिल्ल्यान कोंकणी भाशा म्हज्या काळजांत पयलीं सावन आशिल्ली जेन्ना हांव शाळेंत गेलें तेन्ना शिक्षका कडल्यान कोंकणीचें गिन्यान आनी आनीक वाडपाक लागलें ती आमच्या कडल्यान कोंकणी पुस्तकां वाचपाक लायताली तशेंच बरोवपाक लायताली कोंकणी भाशेंत आशिल्ल्या व्याकरणाक लागून कोंकणींतल्यान बरोवपी ऱ्हस्व दिर्गाक लागून कोंकणींतल्यान बरोवपाक आनिकूय सरळ जावपाक लागलें